बिगियान आरो टेक्न'लजि या दावगानाया सावस्रि जोथोन खालामनायाव थाखोखौ जोंखौ जोबोद मदद होदों क विन एबा कविद महामारि समाव बिगियान आरो टेक्न'लजि जों बरननाय मास्क आरो बिगियानगिरि एबा टेक्न'लजि फोरा बरननाय दस एबा टिका बेफोर टिका थुनाय बेफोर बेफोरजों जोंनि जिउआ कविद महामारि समाव बारग'नो हाबोदों आरो माखासे बिगियान टेक्न'लजि फोरा बरननाय सेनिटाइजार बेफोरजोंबो जों माखासे बेक्टेरिया निफ्राय बिगियान आरो टेक्न'लजि नि दावगानायाव बारग'नो हादों दा आं बेखौनो बुङो